میری پسندیدہ کتاب کا نام دا پاور آف سب کانشیس مائنڈ ہے یہ کتاب مجھے بےحد پسند ہے اور اس کتاب کو پڑھنے کے وجہ سے مجھے بہت سی آسانیاں ہوئیں اس کتاب کو پسند کرنے کا جو میرا اپنا ریزن ہے وہ یہ ہے کہ یہ کتاب ہمارے سب کانشیس مائنڈ کی پاور کے بارے میں ہمیں بتاتی ہے جس سے ہم لوگ ونچت ہیں یہ ہمیں نہیں معلوم تھا کہ ہمارے جو سب کانشیس مائنڈ ہے اس میں ہم لوگ کوئی بھی چیز اگر ٹھان لیتے ہیں اور ہمارے برین میں فیڈ کر دیتے ہیں تو وہ چیزیں اپنے آپ ہی ورک کرنے لگتی ہیں اور ہمیں پتہ بھی نہیں چلتا ہے جیسے کہ ایک کہانی اس میں تھی جہاں پہ ایک ڈاکٹر تھے جوکہ آپریشن کرتے تھے بنا انستھیزیا کے اور مریض مرتے نہیں تھے وہ بہت فیمس تھے تو کسی نے ان سے پوچھا کہ آپ کے مریض کیوں نہیں مرتے ہیں تو مسئلہ یہ سامنے آیا انہوں نے کہا میں نہ کچھ کرتا ہوں ایسا اسپیشل میں بس ان لوگوں کو احساس کرا دیتا ہوں کہ میں جب بھی آپریشن کرتا ہوں تو کوئی مرتا نہیں ہے اور یہ بات ان کے سب کانشیس مائنڈ میں جب چلی جاتی ہے تو میں نے جتنے بھی لوگوں کا آپریشن کرا آج تک کوئی بھی نہیں مرا تبھی اس کتاب سے بہت سی سیکھ ملتی ہیں اور مجھے یہ کتاب بہت پسند ہے